म्हाका हॉस्पिटलांत केन्नाच असो वायट अनुभव आयलो ना जशें आमकां खबर आसा की आमकां आमच्या भलायकी खातीर खुबशे त्रास घेवचे पडटा एका कित्याक दुयेंत जाले आतां मनशाक त्या दुयेंसांतल्यान आमकां रिकवरी जावपाक खूब वेळ लागता आनी थोडेशें अशें औशद आसता की हॉस्पिटलांत ती सोंपेपणी मेळणा केन्ना सो रा डॉक्टर आसा पळय ते रातचे बरोवन दिता आनी रातचें वचून हाडपाक पडटा एमरजंसी आसली तेन्ना सो तेंच एक अशें मेन प्रोब्लेम की लॅट केन्ना सांगपाचें ना सगळ्यांचे कडेन अशें ट्रांसपोट फॅसिलिटी एवेलेबल बी आसना एक एक टायमा खातीर सो होच म्हजो एक नॉट वायट आय एम सेयींग बट अशें की हें आतां मातशें सुदारणी करचें